हून गल्ल करचै इ'यां मतलब कि स्पोर्टस दे बारे च स्कूलै च ते कालेज च स्पोर्टस जेह्ड़ा ऐ होना बी बड़ा जरूरी ऐ हून सिटी सुटी च ते ग्राउंड बी होंदी ते हून ग्रांऽ ग्रूं दी गल्ल करचै चलो स्पोर्टस ते खेलो न जागत पर ग्राउंड गै निं होनी उ'नें खेलना कुत्थै ऐ सभनें थां पैह्लै ग्राउंड होनी चाहिदी हर स्कूल दे कन्नै ग्राउड होनी चाहिदी बच्चे जित्थै खेलन ते कन्नें फिजीकल ऐजूकेशन पैह्ली गल्ल ऐ दसमीं तक्क होनी चाहिदी सारे बच्चें गी पता लग्गै कि स्पोर्टस केह् चीज ऐ ते ग्रांऽ दी गल्ल आना ग्रांऽ दी गल्ल करचै तां ओह् जगत पढ़दे गै दसमीं तक्क कन्नै उत्थै स्पोर्टस कुत्थै खेलना ग्राउंड गै निं होंदी उत्थै न ग्राउंड होनी ऐ ते कुत्थै खेलना उ'नें ते सभनें तां पैह्लै ग्राउंड होनी चाहिदी ऐ फ्ही स्पोर्टस दी गल्ल औनी ऐ फ्ही स्पोर्टस उ'नें ई पता लग्गना कि स्पोर्टस बी कोई चीज ऐ ग्राउंड गै निं होग तां उ'नें खेलना गै कुत्थै ऐ कि'यां प्रमोट होना सिटी सुटी ते चलो प्रमोट इत्थै ग्राउंड बी होंदी बड़ा केश होंदा ते ग्रांऽ दी गल्ल करचै तां ग्राउंड जेह्ड़ी ऐ बड़ी दिक्कत ग्राउंड साढ़ा बड्डी दिक्कत ऐ ते ग्राउंड होग ते तैह्लू गै खेलन होना ऐ तैह्लूं बच्चा अग्गै पुज्जना ते एह्दे ताईं गोरमैंट गी बी किश सोचना चाहिदा पैसे पूसे देने चाहिदे बच्चे गी ने खेलने आस्तै हून मतलब कोचिंग कुतै लेई नेईं सकदा हून बाह्र गै जाना होऐ तां अच्छा ओह्दे कोल इन्ने पैसे निं होदे ओह्दे कोल पढ़ने जुड़ने पैसे निं होंदे निं स्पोर्टस कि'यां करना उ'नें कन्नै फिजीकल ऐजूकेशन दे टीचर बी होने चाहिदे ग्रांऽ च बड़े टीचर घट्ट होंदे न फिजीकल ऐजुकेशन दे टीचर ते ऐ गै निं ग्रांऽ च लब्भेआ निं कोई अजें तकर स्पर्टस दे बारे च केह् गल्ल करनी नोआड़े बारै च कोई टीचर गै निं ते स्कूलै कताबां पढ़ाने चाहिदियां फिजीकल ऐजुकेशन दियां पैह्ले दसमीं तक दे बच्चे ई नालेज होनी चाहिदी एह्दे बारै च बी फिजीकल ऐजुकेशन बी ऐ एह्दे बारे च पता गै निं ग्रांऽ दे जेह्ड़े बच्चे ऐ उ'नें ई बड़ा घट्ट पता होंदा जेह्ड़ा ग्रांऽ च जेह्ड़ा बाह्र उ'नेंई पता लगदा की फिजीकल ऐजुकेशन बी कोई चीज़ होंदी स्पोर्टस बी कोई चीज़ होंदी ते नां उत्थै कोई ऐन सी सी होनी ऐ न किश होना ऐ स्पोर्टस दे बारै च कि'यां उस्सी पता चलोग ग्राउंड बी निं होनी ऐ कि'यां उस खेलना ऐ ग्रांऽ दे बच्चे तेज बड़े होंदे न कबड्डी खेलदे न बड़ी बड़ी तेज तरार कबड्डी खेलदे में अपने टैम बड़ी कबड्डी खेलदा होंदा हा खतरनाक खेलदा होंदा हा पर अग्गै जाने आस्तै पैसे ई निं ऐ हे में दसमी च पढ़ाई छड्डियै ध्याड़ियां लान लग्गी केह् करना हा सरकार गी स्पोर्ट करना चाहिदी ऐ ग्रांऽ च जेह्ड़ी ऐ ग्राउडां देनियां चाहिदियां स्पोर्टस गी बढ़ावा देना चाहिदा ते पैसे बी देने चाहिदे बच्चें गी स्पोर्टस ताईं अग्गै जाने ताईं कोई मुड़े मड़े तेज होंदे अग्गै बंदा ऐ बड़े खतरनाक होंदे पैह्ले जम्मू दे मुड़े क्रिकेट च कुत्थै जंदे हे हून तिन चार गे उ'नें मैह्नत कीती ऐ थ्होड़ी ते बड़े खतरनाक होंदे ग्रांऽ दे बच्चे जेह्ड़े उं'दे कोलू तेज बालिंग कराई सकदे न ओह् उं'दे ताईं ग्रराउंड गै निं उ'नें खेलना कुत्थै पैह्ले ग्राउंड होनी चाहिदी ऐ ते स्कूलै बिच्च कालेज बिच्च चलो जेह्ड़े सिटी सिटी च ऐन ते उत्थै ग्राउंड बी ऐ कन्नै गल्ल करचै तां साढ़े ग्रांऽ च कुत्थै स्पोर्टस खेलना जगते ग्राउंड गै निं खेलने ताईं ते खेलदे थोह्ड़ा पर इ'यां ऐ कोई स्हेई खेलना निं होंदा उं'दे उं'दे कोल बैट लैने आस्तै पैसे निं होंदे खुम्बे खम्बे खेलदे इ'यां गै लोक बी गाली कड्ढदे